ہمارے علاقے میں کئی سارے تیوہار اور تقریبات ایسے ہیں جن میں سیاحوں کو آنے کی اجازت ہے کئی سارے لوگ تو ودیشوں تک سے آتے ہیں تاکہ وہ لوگ ان تقریبات میں شامل ہو سکیں ہمارے علاقے کے لوگ بہت اچھے ہیں اور بہت نیک دل بھی ہیں اگر کوئی سیاح یا مہمان کسی تیوہار میں حصہ لینا چاہتا ہے تو ہمارے علاقے کے لوگ اس کو بہت ہی پیار سے تقریبات یا تیوہار میں شامل ہونے کی اجازت دیتے ہیں اور باہر سے آنے والے مسافروں اور مہمانوں کو کھانا بھی کھلایا جاتا ہے